हेलो हँ हँ यौ भाइ हँ नमस्कार नमस्ते नमस्ते कहियौ भइया की ठीक छै ठीक छै कहियौ हँ हँ अच्छा कोन आम लेबै यौ कोन आम लेबै कोन कोन आमक पौधा चाही हे यौ मालदहो छै बिज्जुओ छै कलकतियो छै सरहियो छै अहाँकऽ जे छै से बिज्जुओ छै कोन अहाँकऽ चाही बम्बइ आ कलकतिया बम्बइ अहाँ जे छै से ठीक छै कलकतिया कऽ दाम जे छै से अढ़ाइ सए छै अढ़ाइ सए रुपआ दाम छै ओकर कलकतिया कऽ बुझलियै कि नहि आ बम्बइ जे लेबै से साढ़े तीन सए कऽ छै बुझलियै कि नहि हँ लेकिन इएह मौसममे लगैत छै ई अहाँ जे एहि मौसममे लैकऽ जाएब तऽ एहि मौसममे लागत अहाँकऽ बुझलियै कि नहि नहि नहि इएह मौसममे आम सभकऽ जे छै से इएह मौसममे छै आ अप्रिलो सभमे अहाँ लगाए सकैत छी लेकिन अहाँ एखनो लगाए लिअ जे रौदा बसात लगै बला छै जगह पर तऽ एखनो मौसममे ठीक रहतै हँ तऽ ओहियो ठाममे अहाँ लगाए सकैत छी हँ हँ खेत तेत यऽ खाली ताली जगह होयत जतऽ जादा खाली जगह होयत ओतऽ लगाउ जे बाँस ताँस कऽ बीचमे नहि देबै बाँस ताँस कऽ बीचमे देबै तखन अहाँकऽ आमक गाछ नहि लागत किए सभटा बिटामिन ओकर आम गाछक जे से सभटा ओ बाँस घीच लेतै तऽ ओ जे छै से कोनो ओहन प्रकारसँ रहतै नहि नहि बुझलियै हँ खेत जका जे होयत खाली जगह जे होयत खेत जका तऽ ओहि सभमे लगेबै तऽ ओ सभ ठीक रहत बुझलियै कि नहि तऽ ओहि ओहि सभमे दी आइ हँ कलकतिया कऽ अच्छा हँ हँ हँ आरामसँ यौ हँ हँ किएक नहि मिलतै आउ अहाँ कखनो जखनो टाइम मिलैए अहाँ आउ जे छै से हम अथी कए कऽ रखैत छी पैक कए कऽ बुझलियै कि नहि हँ आउ आओर सभ ठीक छै हँ हँ आओर जे जेना छै ने बुझलियै कि नहि आओर जे जेना छै जे होयतै आगा पीछा ऊपर नीचाँ दाम रिकॉर्ड कए कऽ कम कए देल जेतै बुझलियै कि नहि अहाँ जका रहतै तऽ अहाँ जका ओहन बात नहि रहतै दू पैसा कमे अथी होयतै लेकिन आमक गाछ कि कलकतिया कहलियै बम्बइ आओर ई कलकतिया ने बम्मइ आओर कलकतिया कृष्णभोगो बम्मइ आ कृष्णभोग अइ हँ कृषनभोगो यऽ कृषनभोगो कऽ यऽ तऽ ओहो बढ़िआँ गाछ यऽ हँ कृषनभोगो कऽ बढ़िआँ यऽ हँ तऽ ठीक छै तऽ टोटल तीसगो गाछ हम रखैत छी अहाँ लऽ ठीक छै हँ हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै हँ हँ हँ हँ दश गो कृष्णभोग हँ हँ ठीक छै तऽ हम ई तीनू निकालि कऽ अथी कए क हम रखबाबैत रखैत छी हँ ठीक छै एबै कखन तक लए कऽ लेल ठीक छै आउ आउ आउ आउ ठीक छै तखन ठीक ठीक आउ हँ हँ